मां मुंहिंजे घर में रुमाल जे लाइ अलॻि अलॻि तरहनि जा धागा वठी ईंदी आहियां उन ते गुल छापे करे पैंसिल सां ॿारनि खे घुराईंदी आहियां उन्हनि खे बि ॾाढो कमु सेखारींदी आहियां त गुल कीअं ठाहिबा आहिनि केॾी महिल वेटीअ जो कपिड़ो घुराए करे ॿारनि खे ॾींदी आहियां ॿारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उन खे गुल ठाहिण में विहाड़नि जूं छऊं ॿारनि खे ॿुधाईंदी आहियां त विहाड़नि जी छउनि ते साइड खां गुल कीअं ठाहिबा आहिनि ॿार धागा वठी ईंदा आहिनि ऐं ॾाढे शौक़ सां मूं वटि वेठा हूंदा आहिनि ॾाढो उन्हनि ॿारनि जो टाइमपास थी वेंदो आहे हींअर वेकेशन में त ॾाढा ॿार ईंदा हुआ मूं वटि कमु सिखण जे लाइ मां उन्हनि सां कंहिं क़िस्मे जा फीस कान वठंदी आहियां मूंखे बि पंहिंजो टाइमपास करिणो हूंदो आहे ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं मूंखे इन जे लाइ मूंखे इन कम में ई ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे त ॿार जॾहिं आनंद वठंदा आहिनि ॿार ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि त मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मूंखे हूअ ख़ुदि ॿुधी करे उन जो